मछली पकड़ने से पकड़ने से के मतलब क्या क्या की की की जाती है कौन से क्या किया जाता है कैसे पकड़ी जाती है क्या व्यवस्था की जाती है तो व्यवस्था की जाती पहले कपड़े उतार को उसमें जाल लगाओ जाल लगा के और उसको बाँध दो तब उसको पकड़ो पकड़ के पकड़ के कोई कोई मतलब वो डालता है कोई कोई दवा डाल के मछली पकड़ता है तो वैसे मतलब पकड़ी जाती है कोई कोई कइसे पकड़ता है कोई सब अलग अलग तरीके ही से सब अलग अलग तरीके हैं पकड़ने के कि ताल में मछली पालते हैं ताल में पालते हैं फिर उसका जो है ताल में फलता रहता है फिर बाद में मार्केट में ले जाके बाज़ार बेचने जाते हैं और डाक्टर लोग भी बताते हैं खाने को मतलब मछली को फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये तब जा जब कोई कोई कैसे पकड़ते हैं सब अलग अलग तरीके होते हैं कोई मतलब ये एक ही जैसा नहीं होता है सब अलग अलग तरीके होते हैं कोई कैसे पकड़ता है कोई कैसे पकड़ता है कोई मतलब जाल डाल के कोई ऐसे ही हाथ से पकड़ लेता है कोई अपन कछई बांध के पकड़ता है कोई कैसे मतलब अब सब अलग अलग तरीके हैं कोई मतलब कैसे क्या करते हैं जब ऐसे करते हैं वैसे करते हैं हम लोग क्या मतलब कि कैसे क्या कर किया जाता है अब लोग कैसे क्या मतलब जाते हैं क्या मतलब कैसे पकड़ते हैं सब ऐसे करते हैं सब तो कैसे कैसे क्यों करते हैं कैसे पकड़ते हैं ये कोई कोइ से अलग अलग तरीके हैं जैसे सबके तो ऐसे क्या करते हैं और सब सब सब अलग अलग तरीके हैं पकड़ने से के सब पकड़ के फ़ायदा होती है मार्केट में ले जाते हैं और सब ऐसे पकड़ते हैं

सब

कैसे क्या करते हैं कैसे क्या करते हैं ओके